औ सोरमोनलाय औ औ ओमफ्राय नों सोरमोनलाय बबेनिफ्राय फन खालामदोंमोन ए मानोबा फन खालामदोंमोन ए दामआ मिलायोब्लाथ' थांजागौमोन सोलाबो ओमफ्राय दामफोरखौसो आङो साननैथ' हाबाफारियाबो एसे खामानिया बेस्थ'आनो जागोन आङो थुइनटिफाइभ थावजेन्ड लायोमोन खमायनो मानि आंबो एसे लेन्सफोर बायनायावहाय खरस जादों नालाय लेन्सआ जिसिबां दामनि बायनो हायो एसिबांसो केमेरायाबो मोजां नुयो नालाय आङो लेन्स बायनायाव गैयालाबो थ्रि लाखसो खरस खालामनाय जादों नालाय बेखायनो आङो बारा खमायनो हानाय नङा नामा माबा गैयाब्लाबो थुइनटि थावजेन्डसोआवबा आं थांगौमोन आरो नोंथांआसो हागोन ना हाया ए रायज्लायनायनि गेजेरजों साननैथ' प्रग्रामआबो जागोन नामा दे एइटिन थावजेन्डसोआव थांना होनायसै आं नोंथाङा रिकुइस्ट खालामबाय जेब्ला ए थांजागोन दे ओमफ्राय न'आसो बेंथलनि अबे साइडथिं

नाइनटिन थावजेन्ड थांजागोन दे नोंथाङा बारे बारे रिकुइस्ट खालामबाय जेला आंबो एसे गनायनांगौ जायोनालाय जोंबो बर'जों बर' एसे नायलायनांगौ जायो बेनिखायनो नोंथां रिकुइस्ट खालामनाय बादि आं थांसिगोन दे ओमफ्राय नोंथाङा आंखौ बेंथल बाजारसिम नेफैनांगोन दे ओमफ्राय मा थारिखआव मा बारायाव थानांगौ बेखौ नोंथाङा फिक्स खालाम हरब्लानो जाबाय

औ औ दे दे होमब्ला बिदिनो जासिगोन औ दे